हैलो हां जी हां जी हां जी बोलो हां जी कौन केह् नांऽ थुहाड़ा अच्छा अजय ठीक ठीक ठीक हां जी बोलो अजय अच्छा हां में भे पाई दी ही व्हाट्सप्प ग्रुप पर डेट नुहाड़ी ते असाइनमेंट बी पाई दी ही ठीक ऐ नि ऐ हून दिक्खो अजय एह् हून तां बिच्च थोह्ड़े होर बी बच्चे नेईं दित्ती दी ऐब्सेंट हे उस दिन ते कोई गल्ल नेईं असें तरीक कड्ढनी ऐ इक ते जेल्लै तरीक निकलग ते ऐ में तुसेंगी व्हाट्सप्प उप्पर मैसेज ते में पाना गै ऐ ते दिखदे रोयो ते इ'यां बी कालेज तुस चक्कर लाएयो मेरे कोल ते अपनी सेह्त दा बी ध्यान रक्खेओ कन्नै ठीक ऐ कोई गल्ल नि में साढ़ा जेह्ड़ा अंकुश ऐ नि ऐडमिन ऐ ओह् साढ़े ओह्दा ग्रुप दा में उसी तुस मैसेज करेओ उसी आखेओ मिगी इक तूं डेमो भेज प्रक्टिकल दा जेह्ड़ा उन्नै बनाए दा ऐ ओह् दिक्खी लैएयो इक बारी जे नेईं समझ आह्ग फ्ही तुस मेरे कोल आई जाएयो ठीक ऐ क्लासां दिक्खो बच्चे अजें ते छुट्टियां न फ़िलहाल स्कूल ते फिर तुस हफ्ते तक खुल्ली गै जाने न स्कूल इसलै पेपर शेपर बी न जेह्ड़े असाइनमेंटा होई दियां उंदे चेक बी करनी ऐ कन्नै होर बी में थोह्ड़े ऐग्जीमिनेशन डिप्टी च जाना ते इक हफ्ता में छुट्टी च गै रौह्ना ते तां करियै हफ्ते तक आएयो खरी नि बाकी ऐडमिन कन्नै गल्ल करी लैएयो हां बिलकुल लग्गनिया ते जेह्ड़े बाकी बच्चे न जि'नें असाइनमेंटा मिस कीती दियां न उ'नें बी उ'नें बी सनाऊ उड़ना ठीक ऐ मैसेज पाई ओड़ना ग्रुप च एल्लै में बिज़ी आं थोह्ड़ा ते उ'नेंगी सनाऊ उड़ना तुसें ऐडमिन कन्नै कांटेक्ट करियै कि मैसेज पाई ओड़ना कि त्यारी रक्खेओ ते जियां तुस आह्गे में थुहाड़ा लेई लैगा ठीक ऐ